हमने किताब पढ़े हैं और गुरु ग्रंथ और उसके बाद भी उसमे फिल्म बना बना है जैसे महाभारत हुआ वो देखने में भी पसंद करते हैं और बहुत ही लोग पसंद करते हैं महाभारत सब का अधिक प्रिय है सब लोग देखते हैं महाभारत में क्या क्या हुआ नहीं हुआ अर्जुन अर्ज अर्जुन कौन था उसके बारे में भी बताते हैं आप बताते हैं महाभारत और इसलिए हम हमने किताब पढ़ी है और महाभारत भी सब उस पर फिल्म बना हुआ सब लोग देखते हैं उसका महाभारत बहुत हो बहुत ही ज्यादा चला हुआ है बच्चा बच्चा भी वो फिल्म देखते हैं सभी लोग भी देखते हैं और बूढ़े भी देखते हैं और वो कोई खराबी नहीं वो बढ़िया चीज हुआ वो देखना ही चाहिए सभी लोग सभी लोग के लिए अधिक अधी अधी अच्छी है देखने से से कुछ सिख मिलती है महाभा भारत में क्या क्या हुआ और क्या क्या हुआ और कैसे हुआ हुआ महाभारत क्यों हुआ ये सब देखते हैं और बताते हैं समझते हैं समझते हैं महाभारत सबका को अधिक प्रिय है अर्जुन और अर्जुन के बारे में भी भी बताया जाता जाता है अर्जुन कौन थे अर्जुन कौन थे और क्या थे सब सब कहते हैं और सबके मुंह पर है सब ऐसा बात जान किसी के बारे किसी से भी पूछ सकते हैं जो अर्जुन कौन था महाभारत क्यों हुआ था क्यों हुआ था वो सब बता सकते हैं सकते हैं पूरा दुनिया ही उसको पसंद करता है देखना देखना इसी हमसे किताब हमने ग्रंथ में ही बताए थे और पढ़े पढ़े हमने ग्रंथ ही पढ़े हैं है और यही फिल्म बना तो इस फिल्म फिल्म हम देखें भी है और बताएं भी है और बहुत हो देखे हैं सबका का प्रिय है पसंद सभी करता है ग्रन्थ फिल्म महाभारत महाभारत सभी देखना पसंद करते हैं